फ़िफ़्टीन औगस्त इंडिपेंडेंस डे ट्वेंटी सिक्थ जनवरी रिपब्लिक डे सेकेंड औक्टोबर गाँधी जयंती फ़ाइव स सेप्टेम्बर टीचर्स डे ट्वेंटी फ़िफ़्थ दिसम्बर क्रिसमस